شب بخیر میں بہت اچھا کر رہا ہوں آپ کا شکریہ آج میں نے آپ کی کیسے مدد کر سکتا ہوں بالکل مجھے اس کتاب کو تلاش کرنے میں آپ کی مدد کرنے میں خوشی ہوگی جس کتاب کی آپ تلاش کر رہے ہیں کیا آپ مجھے اس کتاب کا عنوان اور مصنف کا نام فراہم کر سکتے ہیں معلومات کے لیے آپ کا شکریہ مجھے یہ دیکھنے کے لیے ہمارا کیٹلاگ چیک کرنے دیں کیا ہمارے پاس جنیفر اینڈرسن کی دا انگما آف ٹائم کی کاپی یہ ہمارے مجموعے میں موجود ہے یا نہیں یہ ایک دلچسپ پڑھنے کی طرح لگتا ہے جب میں اسے تلاش کر رہا ہوں کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ کیا آپ کے پاس ہمارے لائبریری کارڈ ہے بہت اچھا آپ کا شکریہ میں کتاب کی دستیابی کے لیے اپنا ڈیٹا بیس چیک کرنے کے لیے صرف ایک لمحہ نکالوں گا اچھی خبر ہے ہمارے پاس دا انگما آف ٹائم کی ایک کاپی دستیاب ہے یہ فی الحال فکشن فکشن میں مصنف کے آخری نام اینڈرسن کے نیچے شیلف پر ہے یقیناً اگر آپ میری پیروی کرتے ہیں تو مجھے آپ کو یہ بتاتے ہوئے زیادہ خوشی ہوگی کہ کتاب کہاں واقع ہے ہم ان دنیاؤں کو دریافت کرنے میں آپ کی مدد کرنے کے لیے یہاں موجود ہے لائبریریاں واقعی علم و تخلیل کا خزانہ رکھتی ہیں کیا آپ کو کوئی اور چیز تلاش کر رہے ہیں آپ کا بہت خیر مقدم ہے جب بھی آپ کو مدد کی ضرورت ہو یا کوئی سوال ہو تو بلاجھجک مجھ سے رابطہ کریں دا انگما آف ٹائم کے ساتھ اپنے پڑھنے کے سفر کا لطف اٹھائیں آپ بھی خیال رکھیں شکریہ